हा बचति खातो ज़रूरु खोलणु खपे ॿारनि खे ज़रूरी आहे शिक्षा ॾियणु खपे ॾाढो सुठो कमु आहे अॻियां हली शादी आहे अॼु कल्ह ॾाढा ख़र्चु था थियनि पिया काई अचानक बीमारी अचे थी उने लाइ बि ॾाढी परेशानी आहे बचति खातो ज़रूरु खोलणु खपे शूरु खां ई उन्हनि खे आदत हूंदी त अॻिते काई बि दिक़त न ईंदी ऐं सुठे नमूने सां शादी वग़ैरह कम जो कमु निपिटाईंदा ऐं काई भॻवान न करे काई बीमारी अचे थी त उन्ही में बि इहो बचति खातो असां जो